हलो भाऊ मां पंहिंजे परिवार सां गॾिजी माउंट आबू थी वञणु चाहियां इन करे असां खे हिक कार भाड़े खपंदी हुई कार असां पंहिंजे पाण हलाए स सघंदासीं कोई ड्राइवर जी ज़रूरु कान्हे त तव्हां ॿुधाईंदा त तव्हां वटि केतिरयूं कारूं ऐं गाॾियूं आहिनि ऐं हिकु किलोमीटर जा केतिरा पैसा आहिनि